जहन घरमे खाना बनबय छियै तहन ई सब बातके ध्यान रखयके चाही जे की कतहु की कोनो बगलमे कोनो एहन सामान तऽ नहि यऽ जे बड़कि जायत या खराप भए जायत आओर कखनो भी गैसके चालू कयके नहि छोड़बाक चाही कियक कि ओइसब मे तऽ सिलिण्डर आइ काल्हिमे बहुत खराप चीज नीक चीज होइ छै तऽ खराबो होइ छै सिलिण्डर अहाँ सब बुइझे रहल छिअइ तऽ तेनाही मतलब कोनो अगर खाना बनबैत कालमे बर्तन साफ रहबाक चाही माँजल धोअल रहबाक चाही ई नहि जे मतलब केहनो गन्दा एनामे बना लेबाक चाही साफ सुथरा रहबाक चाही फेर लोक अपन किचनके साफो सफाइ करय छै स्वच्छ रहबाक चाही खानामे ई सब चीजके ध्यान रखबाक चाही जे मतलब बर्तन साफ यऽ कि नहि सब्जी सब अगर बनेबाक चाही तऽ धोइ लेबाक चाही तकर बाद जाकऽ सब्जी अइमे नमक हल्दी मिर्ची या किछो भी एहन चीज तै सबके ध्यान रखबाक चाही मतलब सही पड़ल छै कि नहि किएक कि अहाँ किछो चीज बिसरि जेबय तऽ फेर खराब भए जेतय ने खाना तऽ खानोके ध्यानमे रखबाक चाही जे केहन बनि रहल छै तऽ ओ ओकर स्वादके अथी अहाँ सबकिछु देबय नमक मसाला मिर्च जे भी अहाँ दै छियै खानामे टमाटर धनियाँ मिर्ची तऽ एनाहियें तरहक मतलब एहन कपड़ासँ पकड़बाक चाही बर्तनके जे कपड़ा मतलब कोनो नॉयलन कपड़ासँ नहि पकड़बाक चाही किएक कि नॉयलन कपड़ा तऽ बड़कि जाइ छै गरम पकड़लासँ अइ दुआरे सूती कपड़ासँ पकड़बाक चाही या ओनाहु नहि पकड़ि लेबाक चाही जे हाथे अहाँके पाकि जाइ तैं दुआरे लोक सावधानी बहुत बरतबाक चाही आओर गैस आइ काल्हिमे बहुत खराब चीज छै तऽ नीको चीज छै तैं दुआरे गैसके लेल बहुत सावधानी रहयके चाही आरो अपनासब जहन खाना बनबय छियै तहन बहुत तरहके एहन चीज छै जकरा ध्यानमे राखऽ पड़य छै कत्तऽ की यऽ कत्तऽ की राखल छै एन्ना फेर डेली ओकरा किचन घरके साफ सुथरा राखैत छी हुनका बर्तनके धोइत माँजैत छी टाइमसँ खाना बनबय छी तेनाहियेँ होइ छै